हा जय झूलेलाल हा हा भेण ठीकु आहियां हिते यशवंत नगर ख़बरु अथव न यशवंत नगर हा हुते वॾो चेटी चंड जो मेलो लॻलि आहे तव्हां हलंदव हिते यशवंत नगर में संडे ॾींहुं मेलो आहे त समुझ त छुटी जो ॾींहुं बि आहे पंहिंजे तव्हां सरी घर खे वठी अचो मुंहिंजो बि सॼी फैमिली हलंदी हलो हा हलंदासि हिते वॾी मौज कंदासि उते तरह तरह जा डिफरेंट टाइप सब डिफरेंट वैरायटी जा खाधा आहिनि ऐं चाइनीज़ आहे इटेलियन आहे पंजाबी आहे साऊथ इंडियन डिशीज़ आहिनि ऐं हुते वरी ड्रेसिज़ जो इहो इहो बि लॻलि आहे सेल लॻलि आहे हा हा हा अछा उहो त ॾाढा सुठा सुठा रखंदो आहे पाण हुन जी वैरायटियुनि जो टेस्टन ॾाढी सुठियूं हूंदी आहे हा हा हा हा हा अरे वाह हे त ॾाढो सुठी ॻाल्हि आहे अछा अछा उते इहो हिकिड़ो वॾो फेयर बि हुते शायदि जंपिंग जेकि ॿारनि जे लाइ हो बि आहे ॾाढो मौज कंदा इहे हुन जे सदिके असां बि मस्तु एंजॉय कंदासि सेल मां मस्तु कपिड़ा लटा वठी ईंदासि ऐं ख़रीदारी बि कंदासीं हुते ज्वेलरी शॉपस बि आहे हा हा हा हा छो न पाण ॾाढी सुठी ॻाल्हि थी वेंदी हे त हा वरी मां तव्हां सां हिकिड़ो कॉन्टेक्ट कंदमि मां जीअं मां पंहिंजे घरु सां पंहिंजे कीअं फ्री थी थियां तव्हां बि फ्री थी करे वेहिजो पोइ हिकु ॿे खे कॉन्टेक्ट करे गॾिजी हलंदासि ॿ गाॾियूं कढंदासि हिकु तव्हांजी हिकु असांजी मस्तु एंजॉय करे ईंदासि हा हा ओके ओके जय झूलेलाल